आं संनाय खावनायखौ न'आवनो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंदों जों बिमा बिफानिफ्रायनो जों सोलोंदों जों जेरावबो थांनानै सोलोंनो हायाखै न'आवनो जोङो सोलोंनानै जोङो रोंदों ओंख्रि संनाय जोङो फार्स्ट टाइमावनो जोंङो ओंखाम संगोरनाय सोलोंदों बिनि उनाव जोङो ओंख्रि संनाय सोलोंदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो आरोबाव बेदर संनाय सोलोंदों अनला ओंख्रि संनाय सोलोंदों अनला ओंख्रिआव मा बायदि खारदै होयो मा बायदि सङो अनला ओंख्रिखौ जों सोलोंदों सबाइ ओंख्रि जों संनाय सोलोंदों सबाइ ओंख्रि संनायाव मा बायदि खरदै होयो मा बायदि सङो बेखौबो जों सोलोंदों साम' ओंख्रि संनाय सबाइजों साम'जों ओंख्रि संनाय बेखौबो जोङो न'आवनो सोलोंनानै रोंदों जों न'आवनो गासिबो सोलोंनानै संनाय खावनायखौ जोङो रोंदों आरो देरनानैबो जोङो गाव हारसिंनो संनानै जायो लाफा मैगं एवनाय जों सोलोंदों आलु ओंख्रि संनाय जों सोलोंदों आरो मानसि आलासिफोर फैबा जोंनो संनानै जाहोदों बे आलासिफोरनो जोङो न'खरनि गासिबो सुबुंनोनो संनानै जाहोयो बाहेरायाव जों सोलोंनाय जायाखै न'आवनो जोङो सोलोंदों बिमा बिफानिफ्रायनो बिमा बिफानिफ्रायनो रोंनानै जोङो ओंखाम संनाय सोलोंदों ओंख्रि संनाय सोलोंदों